हम सुबह में उठते हैं तो अपना सा अपना क्रिया कर्म करके और साफ सफाई अपना आँगन ऊँगन गैस चूल्हा सब पोछ्ते हैं करते हैं उसके बाद फिर उसको धुलते हैं धुल कर के उसको वाइपर से फिर पोछ्ते हैं पोछ उछ कर फिर त्योहार उहार जैसे आता है तो ऊपर से भी साफ सफाई हम लोग करते हैं सफाई उफाई करके फिर आगे का पोर्च है उसका भी सफाई करते हैं फिर त्योहार उहार जैसे आता है तो गोबर से भी निपाई करते हैं कि घर मेरा शुद्ध हो जाय कथा पुराण जैसे होता है तो हमारे घर में तो सोचते हैं कि साफ सफाई होने से अच्छा लगता है घर इसीलिए हम लोग करते हैं सफाई कि ताकि कोई भी मेहमान आए हमारे घर तो देखे तो कहे कि हाँ अच्छा साफ सुथरा घर है और सफाई रहने से भी कोई रोग पैदा नहीं होती है सफाई होने से अच्छा लगता है घर आँगन और और और सुथरा रहने से घर की शुद्धता भी बढ़ती है शुद्ध घर रहता है हमारे घर और देखने मे भी में भी अच्छा लगता है उसके बाद फिर हम लोग अपना भोजन बनाते हैं भोजन बना कर तब फिर सब घर परिवार जो है सबको देते हैं करते हैं